गळ्याचे दुखीचेर बरेचशे उपाय आसात गळो दुखो दुखप हें कॉमन जाल्लेलें आहा डिफरंट डिफरंट प्रकारचे उपाय म्हणजे पयलो उपाय मिठाचो शेक मारूंक मेळटा मिठाचो शेक वो वेरी सगळ्यांकून सोंपो आनी सादो उपाय मिठाचो शे शेक मीठ घेवपाचें एका गरम उदक करपाचें एक कपडो घेवपाचो आनी तें गरम उदकान कपडो बुडोवन पिळून गळ्याचेर शेक मारपाचो हेतून तुमकां दुखीचेर खूब नियंत्रण उरता दुसरो उपाय म्हणजे मिठाचे गळगळे मिठाचे गळगळे तशेंच इल्लें कोमट उदक घवपाचें तेतूंत इल्लें मीठ घालपाचें आनी दोन ते तीन मिनटां गळगळे घेयत रावपाचे जायते जाण मिठाचे गळगळे घेतना उदक भितर वयता आनी खोकली येता सो जाता तितलोच प्रयत्न करपाचे गळगळे घेवपाक जायना जायना तेन्ना उदक परतें भायर उडोवपाचें आनी दुसरें घेवपाचें दूस तिसरी उपाय म्हणजे वाफ घेवप गरम उदक करपाचें तोंडा वयल्यान एक टोवल घेवपाचो वालो घेवपाचो कसलोय आनी धापपाचें आनी जी वाफ येता ती तोंडान वोडून घेवपाची जेणे करून कितेंय समज दुख आहा ती ना शी जाता आनीक थोडे उपाय म्हणजे आमी पळयलां खुबदां जे संगीतकार आसतात ते लवंग खातात वेलची खातात जायफळ खातात तेंच्या कार्यक्रमा पयलीं जेणें करून ताळो बरो सुट्टा सो तुमचे ताळो समज दुखता जाल्यार लवंग बडिशेप आलें येदो इल्लो कुडको खालो जाल्यार हे खूब बरें पडटा आनीक एक उपाय करूंक मेळटा तो हळदिचें दूद हळदिचें दूद हें खूब आदी सावन एयलेलें आहा आदले जाणटे पणटे आमचे कितेंय जालें गळो दुखलो जांव जोर येयलो अशें दुयेंत जाल्लेल्यान स्पेशली गळ्याक गळो समज दुखता जाल्यार तितूंत दूद घेतात गरम हळदी हळदिचो पिठो घालतात इल्लो आनी तो पिवपाक दितात जेणें करून कितें समज इनफेक्शन आहा तें ना शें जाता आनी गळो दुखपाचो बंद जाता आनीक एक उपाय म्हणजे कसाय कसाय कसायान जायत्यो वस्तू आहा ज्यो घालच्यो पडटा दाळींबाची साल जिरें कोनफिरयो गंजन बडिशेप आल्यांचो कुडको ह्यें घालून समज एक कसाय केलो तयार आनी तो एक इलो शंबर एम एल शंबर एम एल घेतलो जाल्यार गळ्याचे दुखीचेर एक घरगुती उपाय कहो युज करपाक मेळटा आनी एक उपाय म्हणजे आलें आनी कांद्याचो रोस हो खूब जाण घेवपाक मात्शे त्रास जाता पूण हो आलें कांद्याचो रोस घेतलो जाल्यार गळ्याचे दुखीचेर एक भरगोस्त नियंत्रण दवरपाक मेळटा हें जावन आहा थोडे घरगुती उपाय जे आमी यूज करपाक शकतात गळ्या खातीर